हमरा तऽ नहि लागैए जे महिलेटा के काज छियै खाना बनायब जबकि पुरुषोके काज छियै खाना बनायब जतय महिलो काज करैत छै पुरुषो काज करैत छै सरकारी नौकरीमे जतबा महिला काज करैत छै ततबा तऽ पुरुषो काज करैत छै दुनू बराबर मेहनत करैत छै तऽ जतय महिला अथी पुरुष पहिने पहुँच गेलै ओतय चाय बना लेतै नाश्ता बना लेतै जे अथी हमर पत्नी आबैए तऽ चाय नाश्ता दए देबै जब ओ एतै तहन आर काम कए लेतै ई तऽ नहि छै जे हमर महिला एतै ओ चाय बनाए कऽ देतै तऽ हम पीबै नहि तऽ नहि पीबै किया पुरुषो बना सकैए जखन महिला नहि रहतै तऽ कतहु चलि जेतै बाहर तऽ पुरुषो तऽ खाना बना सकैए खानमे दालि चावल चोखा रोटी सब्जी इहो तऽ बना सकैए जबकि आबैत रहतै तहन ने जबकि हमरा देशमे तऽ बराबर आधा महिलाके छै तऽ आधा पुरुषके छै तऽ जहन आधा महिला पुरुष बराबर समानतामे छै तऽ खाना बनबैमे किया नहि खानो बना सकैए सभ काम बराबर कए सकैए पति पत्नी दुनू काज करैत छै ई नहि छै जे पत्नी ज्यादा काम केलकै पुरुष अथी पति कम केलकै दुनू तऽ बराबर काम करैत हेतै ई तऽ नहि छै जे ओ काम कए सकैए ओ नहि कए सकैए तऽ खाना बनबयमे की छै जा कऽ नाश्ते बनाए लेतै चाय बनाए लेतै पानी गरम कए लेतै दूध गरम कए लेतै नाश्तामे चूड़ासभ भुनि कऽ राखतै जे पत्नी जेतै दुनू खाए सकैए नाश्ता कए सकैए